आङो आंनि न'खरनि सोमोन्दै खोन्थानो हायो आंनि न'खराव बेबायदिनो बिमा आरो आंल' दङ आरो जोंनि न'खराव बेबायदिनो माखासे थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो आरो थाखा फैसानि प्रब्लेमाव एखनब्ला लोमजायो एखनब्ला साजायो आरो बेबायदिनो माबा मोनसे खैफोदाव खोख्लैयोब्ला जोंहा थाखाय फैसा गैया जायो बेबायदिनो सिन्था दुखु जायो आरो बेबायदिनो न'खरनि सोमोन्दै जोंहा जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो प्रब्लेम जायो एखनब्ला न'खरावहाय खारेन थाया एखनब्ला बेबायदिनो जोंनि जिनोखि फांखा सालायनांगौ गरम बोथोर बेयावबो जोङो खारेन गैयैनि थाखाय जोङो मोना आरो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि न'खराव समयसा जायो थाखा फैसानि सोमोन्दै जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एखनब्ला थाव गैया बानलु गैया संख्रि गैया बेबायदिनो गोबां रोखोमनि प्रब्लेमफोर जायो आरो आंनि लोगोफोरनि सोमोन्दै आङो बुंगोन आंनि लोगोफ्राबो बेबायदिनो सोरबा सोरबा दङ सोरबा मोसायो सोरबा मेकाप आर्टिस्ट सोरबा बेबायदिनो समाजनि सिबियारि आरो बेबायदिनो सोरबा सोरबा गोबां रोखोमनि देलाइ होनाय मानाय समाजाव ओंखारनाय मोसानाय गासैयावबो बिथांमोनहा मुखुब जानो थायो सोरबा सोरबा बागुरुमबा मोसायो सोरबा सोरबा बेबायदिनो हिप ह'प डेन्स मोसायो सोरबा सोरबा बेबादिनो गाननाय जोमनायफोरजों गोसारनो आरो आंनि लोगोफ्रा ओरैबायदि मेकआप आर्टिस्टफोरबो दङ देलाइ होनाय आरो गासैयावबो बेबायदिनो पार्फेक्ट आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो बागुरुमबा मोसानाय सोरबा सोरबा बेबायदिनो मेथाइ खननाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा आलादा आलादा रोखोमनि आंनि लोगोफोर दङ जाय लोगोफ्रा बेबायदिनो आंनि सायाव बेबायदिनो मोजाङै थुलुंगा होयो आरो बेबादिनो गोदान गोदान लोगोफोरबो मोनो गोदान गोदान लोगोफोरनि गेजेरजों बिथांमोना आंनि जिबनाव बेबायदिनो मोजाङै बिथांमोनहा दैदेननो जेन' बिथांमोना आंनि फारसेबो बेबायदिनो हेफाजाब होयो आरो सोरबा सोरबा आंनि थाखा फैसा गैयै समाव बिथांमोनाबो हेफाजाब होयो